शुरु शुरुमजे बाइक सिखय छै तऽ नयका नयका लड़का लोग जे छै ने पुरा रेस चलाबै छै एकदम मचारि दै छै अस्सी नब्बेके पार करि दै छै रास्तामे गेल गली कुचीमे कट मारलक तऽ फलना करलक तऽ रेस करलक एहिमे गिरऽ पड़ऽ के डर रहै छै एहिके लेल सुरक्षा करऽ के लिए ओकरा हेलमेट पिन्हाना चाही ग्लब्स लगा लेना चाही जूता पिल्हना चाही जैकेट पिल्हना चाही तऽ एहिमे गिरयके डर नहि होइ छै लेकिन शुरु लड़का नयका नयका सब रहैया छै गाड़ीमे बठि जाइ छै एकबैगे रेस दे दै छै कट मारय छै सबके देखाबै छै गली कुचीमे से हमरा डर नहि छी गिरयके ओ रेस चलबै छै इएह सब मे गिर जाइ छै तऽ टाँग हाथ टुटि जाइ छै कहलक हमरा डर नहि होइ छै तऽ एहिके लेल सुरक्षा करयके लिए हेलमेट पिन्हय पड़ै छै जूता पिन्हय पड़ै छै दस्ताना पीन्है पड़ै छै जैकेट पिन्हय पड़ै छै और बाइक रेस चलबै छै ओहिके लिए सुरक्षा देखऽ पड़ै छै पुरा सेफ्टीके ध्यान राखऽ पड़ै छै कोई कट पर केना इन्डीकेटर जलाबऽ पड़ै छै बाइकके बढ़िऑंसँ चलाबऽ पड़ै छै शुरु शुरूमे सबके मन करलक कि हम एकबैगे रेस दए दिऔ पुरा धीरेमे नहि चलै छै फुल रफ़्तारमे चलै छै कट मारै छै और अस्सी नब्बेके पारे राखै छै ओकरा नीक लागै छै बहुत अच्छा लागै छै लेकिन ओकरा गिरयके डर नहि रहै छै आ बादमे गिरै छै तऽ टाँग हाथ टुटि जाइ छै तैं के लिए सेफ्टी राखऽ पड़ै छै हेलमेट जूता दस्ताना ई सबके ध्यान राखऽ पड़ै छै पूरा आओर जे सामान नहि छै ओ सबके लिए ध्यान राखऽ पड़ै छै पुरा कतऽ कते रेसमे चलेबै कतऽ कते सेफ्टीमे रखबै ओहिसबके ध्यान राखि कऽ बाइक चलाबऽ पड़ै छै इएह सब बाइकके नियम होइ छै और बाइकके कभी भी रेसमे नहि चलाना चाही ओतेक धीरे धीरे चलाना चाही जे रफ्तार रहै छै गलीके ओ होइ छै रफ़्तार गलीमे धीरे धीरे चलाना चाही कट पर पुरा धीरे रखना चाही जब फ्री रोड मिललै तब रेस बढ़ाना चाही फूल जब फ्री नहि छै मार्केट वाला एरिया छै तऽ पुरा धीरे चलना चाही और साइड कट मारयके लिए इन्डीकेटर जलाना चाही जूता तऽ पिन्हनाहिए चाही ई सबके ध्यान राखऽ पड़ै छै शुरु शुरु सिखयके लिए और सिखयके लिए पुरा पार्कमे जाना चाही रोड पर नहि सीखना चाही एकान्त जगह पर जाना चाही ओतऽ मार्केट भीड़ भाड़सँ अलग रहना चाही सिखयके लिए इएह जगह ठीक रहय छै मार्केटमे चलबै छै केकरो धक्का मारि देइ छै केकरो ठोकि दै छै तऽ एहि सभके लिए दिक्कत भए जाइ छै अपनो दिक्कत भए जाइ छै बाइको टुटि जाइ छै तै सबके लिए पारकमे जाकऽ मतलब कि करना चाही बाइक रेसिंग बाइक सिखयके लिए पार्क गार्डन कोनो होए तऽ ओतऽ सिखय पड़ै छै मार्किटमे नहि चलाना चाही अगर चलयबो करै छै